हलो हैलो हलो हलो मैम नमस्ते मैम मुझे हम कभी लखनऊ नहीं आए हैं हमको लखनऊ आना है घूमने हमें कार चाहिए थी और मेरी फैमिली बहुत बड़ी है उसमें मम्मी पापा दादी बाबा थोड़ी बड़ी चाहिए मैम जिसमें सब लोग आ पाएँ वहाँ पर दस हज़ार दस दस हज़ार तक हाँ आठ लोग हैं मैम आठ लोग हाँ आठ नौ लोग हैं और मैम यह बताइए कि आप कि वहाँ से कितने अमौसी एयरपोर्ट उतरेंगे वहाँ से आपकी कार पिक करेगी हमें तो हम हमको चंडिका देवी जाना है कितनी दूर पड़ेगा अच्छा थोड़ा पैसे बताइए कितने मैम कितने पैसे कि दो हज़ार लेंगी थोड़ा कम कर लीजिए मैम थोड़ा और नहीं कम हो पाएगा और लखनऊ में कौन सी अच्छी जगह है जो घूमने के लिए है इमामबाड़ा हमने सुना है बहुत अच्छा है घूमने के लिए वहाँ वह कितनी दूर पड़ेगा इमामबाड़ा मैम दो किलो अच्छा और कौन जगह है जो घूमने के लिए लखनऊ तो बहुत अच्छा है हमने सुना है घूमने के लिए मेरी फॅमिली घूमना चाह रही है लखनऊ तो ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जो बहुत अच्छा लगे वहाँ पर हम अपनी फॅमिली के साथ जाएँ घूमने के लिए हमें बता दीजिए मैम कोई मंदिर कोई स्थल ऐसी हाँ होटल भी चाहिए मैम कः क्योंकि आपकी कार आएगी एमौसी एयरपोर्ट पर तब हम कार से जाएँगे तो हाँ होटल पर हाँ मैम व्यवस्था कर देना मैम मेरी मेरी फैमिली आ रही है लखनऊ लखनऊ घूमने पाँच दिनों तक पाँच दिन हाँ पाँच दिनों तक हाँ ठीक है ठीक है फिर रुक जाएँगे और और और मैम हाँ ठीक है पैसे दे देंगे आपको पैसे आपको टाइम पर मिल जाएँगे बस हमारे हमारी फैमिली को सब अच्छा लगे वहाँ पर आए हैं लखनऊ घूमने और भी कोई अच्छी जगह है तो बताइए मैम आप आपको पता हो अच्छा ठीक है नमस्ते मैम